हेलौ अ आङो आं नै क'क्राझारनिफ्राय होनहरदों आङो नोंनाव सिल्कनि बागै माखासे मोनथिनो लुबैदों नों अन्नानै खोनथाहरनो हागोन नामा

अ औ औ

औ औ औ औ औ एम्फौफोरखौबो बेहायनो लायो नामा

औ औ खुन्दुंखौबो नोंसोरनो इन्दिखौ नोंसोरनो लुयो अ आखाइजोंना मेसिनजों अ ओमफ्राय नोंसोरो बिनिफ्राय मा मा जि दिरुनो जेनेबा

औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरो दख'नाबो दायो जोमग्राबो दायो आरोना औ ओमफ्राय अ ओमफ्राय ओरैनो दख'नाफोरखौ बेसेबांआव फानो जेनेबा औ ओमफ्राय जोमग्राफोरखौलाय होनबा जों मालाबा नायनो हागोन्ना आदसा दे होम्बालाय जों सानसे सम लानानै नोंजों कनटेक्त खालामनानै नायनोसै मबाइल नामबाराथ' बेनोखाना औ औ औ औ आदसा दे होम्बालाय औ आदसा दे होम्बालाय जों सानसे सम लानानै नायनाय जासिगोन आदसा